मेरी राय में ग्रामीण समुदाय में कृषि उद्योग में सुधार लाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम किए जा सकते हैं जैसे सबसे पहले किसानों को किसानों को क्रसि के बारे में जानकारीयाँ देना बीजों के बारे में खाद का बारे में पानी के बारे में ज़मीन के बारे में ज़मीन को किस तरीके से उपजाऊ बना सकते हैं बरसात के लिए कौनसा मौसम या खेती करने के लिए कौनसा मौसम सही रहता है बरसात कब हो रही है कब नहीं हो रही इन सारी जानकारी अगर उनको समय पर दे दी जाए तो क्र अच्छी कृषि हो सकती है प्लस उनको बीजों के बारे में अच्छी जानकारी उन्नत किस्म के बीज जो उनकी पैदावार को बढ़ा सकते हैं बहौत सारी ऐसी खाद जो होती है वो पौधों के लिए अच्छी होती है पौधों के लिए अच्छी होती है और या नेचुरल खादों का भी हम उपयोग कर सकते हैं और अपने पेड़ पौधों को या अपनी जो फ़सल है उसको और अच्छा बना सकते हैं और कम पानी के अंदर फ़सलों कम पानी के अंदर जो फ़सलें होती हैं उनकी जानकारियाँ भी किसानों को देनी चहिए टी वी के माध्यम से रेडियो के माध्यम से या फिर फ़ोन के माध्यम से उनको यह जानकारियाँ दी जा सकती हैं और उनको अच्छी कृषि के बारे में और फ़सलों के उन्नति के बारे में बताया जा सकता है